जीवन जीने के बारे में बहुत सारी किताबें हैं जो पढ़ी जाती है जैसे कि हम में हम पढ़ते है बहुत सारी कहानी आपकी वो पढ़ते है जैसे कि पॉकेट ऍफ़ एम पर आता है बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं जीवन जीने की राजस्व कमाने की बचाने की सुविधा सु बहुत हम हो गए बड़े हो गए हैं तो बहुत सारी हैं कहा कहानियाँ जो जिससे की ऐसा लगता लगता है कि बहुत अच्छा लगता है सुनकर और वो समझ में भी आती है समझ में भी आता है कहानियाँ पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है सुनने में पॉकेट ऍफ़ एम बहुत सारी कहानियाँ आती हैं पॉकेट में बहुत सारी कहानियाँ आती हैं मैं सुनना पसंद करता हूँ और पुस्तके वह रु कहानी पढ़ता भी हूँ कहानी पढ़ना ये सब मेरे हम कई हम कई दोस्त थे कही गए थे मंदिर में अकेले दो तीन दोस्त गए थे वहाँ पर गुरु जी थे उन्होंने ही भगवद गीता का कुछ पाठ सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा त फिर मैंने सोचा कि भगवद गीता पढूँगा घर जा के मैं एक भगवद गीता को पुस्तक ख़रीदा हम ने उसके बाद भगवद गीता हमे पढ़ना चालू किया अभी तक हम थोड़ा सा पढ़ पाए हैं और अभी तो एक दो बार में पढ़ने में समझ में आएगा नहीं भगवद गीता पूरा पढेंगे वापस उसको पढ़ेंगे भगवद गीता हमारे धर्म में बहुत अच्छी सी पुस्तक है बहुत ही सराहनीय पुस्तक है जैसे कि हमें बहुत कुछ समझ में आता है भगवद गीता पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं बहुत सारा ज्ञान है जो मन को दिल को छू जाता है कुछ हो जाते हैं हम भगवद गीत पढ़ते हैं और जैसे कि जहाँ पर भगवद गीता का पाठ चलता है लोग सुनने भी जाते हैं जाते है बहुत समय देत देते भी है हम लोग भगवद कथा सुनते हैं पढ़ते है कोई भी हमारे यहाँ जैसे कि भागवत कथा होता है गाँव में गाँव में मंदिर पर वो होते रहता है हम लोग बैठ के सुनते है बहुत स भा भगवद गीता सुनने में बहुत अच्छा लगता है बहुत टाइम सुने है बैठ के सुन सुनते है दो दो घंटे तीन तीन घंटे उसमें बताते है कि कुछ जीने की राज मिलती है उसमें बहुत बहुत सारी ऐसी चौपाई हैं उसमें ये है और यही सब है कि जो अच्छा लगता है सुन से ज्ञान बढ़ता है ज्ञान बढ़ता है और लोगों के प्रति चाह बढ़ती है हम जैसे कि कहानी उसमें सुनते है लोग सुनाते है जैसे कि कोई सुनाता है बड़ा बताते हैं लोग बताते हैं कि वहाँ ये भगवद गीता पढ़ पढ़ा करो तो मैंने शुरुआत की है थोड़ा आधे के लगभग पढ़ा है उसमें अभी तो आधा बाकि है वहाँ भी फिर से वापस से एक दो बार में तो भगवद गीता समझ में आती नहीं है का तो एक दो बार पढेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगी हम समझेंगे क्या है इसमें कैसे है ये समझ में आते रहेगा हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे फ़िर उसमें दिमाग बढ़ता है बहुत कुछ सोच बढ़ती है कि है